असांजे इलाइक़े में छोकिरा स्कूलनि में डुक सुठी लॻाईंदा आहिनि छो नंढनि ॿारनि जे लाइ डुक स्वास्थ्य जे लाइ ॾाढी बढ़िया आहे नाखुननि खां वठी करे मथे जे सिर ताईं शरीर फिट रहंदो आहे हाज़िमो सुठो रहंदो आहे माइंड मनु सैट रहंदो आहे मनु विकारनि में न वेंदो आहे सुठा सुठा वीचार ईंदा आहिनि शरीर फिट रहंदो आहे रोटी हज़मु रहंदी आ हज़मु थींदी आहे शरीर मोटो न थींदो आहे शरीर सन्हिड़ो थींदो आहे डुक सां गोॾनि जा सूर ऐं कमर जा सूर बि सुठा थी सही थींदा आहिनि अखियूं बि तेज़ु रहंदियूं आहिनि